में तुं'दे कोला पनीर पिज्जा बर्गर मोमोज़ होर आलू भुजिया मंगवाये थे जेह्दे बिच चटनी नेईं ऐ होर समोसे नेईं हैन ओह्बी मेरे गित्तै लेई आओ होर एक्सट्रा पकौड़े ते होर समोसे ओह् जेह्की एक्सट्रा चटनी बी बिच पाई ओड़ेओ ओह्दे